नमस्ते सर हम बोले उधर वह क्या क्या बेगूसराय इलाका घूमने के लिए हम जैसे आएँगे तब क्या क्या चीज़ हम बाहर पाएँगे बेगूसराय में कम क्या क्या चीज़ है जो घूमने को सही मिल सकते हैं वही हम आपसे बोल रहे हैं बाहर से हम घूमने के लिए आएँगे यहाँ को क्या क्या किराया है क्या कहाँ कहाँ घूमने परे पर घूमाएँगे सब जानकारी दीजिएगा तब ना नहीं नहीं घूमने के लिए आएँगे ना

नहीं आठ तारीख़ को कल ही नेस्ट टाइम में हाँ दो बार रात ग्यारह बजे ट्रेन है

हो जाएगा सर अब किराया उराया बता दीजिए कित कितना किराया उडाया वह सब बता दीजिएगा

हाँ बोलिए

हैलो आवाज़ नहीं जा जा रही थी उधर से आवाज़ कट इधर आवाज़ जो आपको काटते हैं क्या कैसे कितना लगेगा यह सब बता दीजिएगा उसके बाद आप बस दो आदमी

ओके सर ओके ठीक है ठीक ठीक है ओके रात जो तो ओके हमको जो है ग्यारह बजे रात को ट्रेन भी है ना ठीक ठीक ठीक ठीक ओके